मैंने अपने जीवन में बहोत से पक्षी देखी हैं पर मुझे अभी तक एक ही पक्षी अच्छा लगता है तोता चमकीले रंग के लिए प्रसिद्ध है तोता मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और तोते बहोत से कलर में होते हैं कुछ में एक ही चमकीला रंग होता है जब कि अन्य में भिन्न रंगो का इंद्रधनुष होता है तोता आम तौर पर छोटे और मध्य आकार का होता है जो ज़्यादातर बीज मेवा और फल खाते हैं तोते का जीवनकाल उसकी प्रजाति पर निर्भर रहता है और कबूतर भी बहोत अच्छा रहता है पर कबूतर की आँख एक ही रहती है कबूतर कभी भी दो आँख का नहीं होता है उल्लू वो अधिकतर रात में ही देख पाता है दिन में बिल्कुल नजर देख पाता रात में उसकी आँखो में रौशनी मिल जाती है पर दिन में बो बिल्कुल नहीं देख पाता चील चील भी मुझे बहोत अच्छी लगती है जो कि उड़ के उड़ के अपने उड़ के मनुष्य को ले जा भी जाती है वो अपना पाँच किलो वजन उठा लेती है और चील एक नंबर निशानेबाज है चील निशाना भी अच्छा लगाती है और चील उड़ने में बहोत ही बहोत ही अच्छी है अगर चील की चोंच टूट जाए तो वो हर छ महीने में अपनी चोंच को उगा लेती है और वो अपने पर को भी तोड़ देती है और फिर वो खाना भी नहीं खा पाती है खाना ना खाने का ये कारण है कि वो अपने पर भी दोबारा छ महीने तक पा लेती है पर दोबारा फिर दोबारा पा लेती है और चील अधिकतर जीती है छ सौ साल तक जी लेती है और वो दुबारा नए पर पा के फिर दुबारा उड़ान पाती है और उड़ान भर लेती है ऐसी ही चूड़िया है जो कि सुबह सुबह बहोत ही अच्छी आवाज गा बहोत ही अच्छी आवाज से अपन उसका आनंद ले सकते हैं और चूड़िया को अपन सुन सकते हैं चुड़ियो की आवाज बहोत अच्छी रहती है सुबह की आनंद का नाम है चिड़िया और जो कि सुबह जल्दी उठेगा वही चूड़िया का आनंद ले पाएगा